हैलो जी जी जी जी बताबियौ कतय भए रहल छै कहबै तब ने पूरा एड्रेस कहियौ ने कतय भए रहलै हेँ अहाँसभ आवेदन दियौ ने लिखितमे तऽ हमरासभके कार्रवाही करबै एहन नहि छै जे नहि करबै कार्रवाही आवेदन दियौ

ठीक छै अहाँके कहब ठीक यए लेकिन की करबै हमरोसभके तऽ प्रेशर रहैत छै ऊपरसँ क्राइम एतेक बढ़ि गेलै ने सभठाम भाग दौड़ करय पड़ैत छै तऽ ओहि लेल जे हमरोसभके तत्पर छी आब धीरे धीरे क्राइम कंट्रोल हेतै तऽ सभकुछ हेतै अहूँसभ दियौ आवेदन हमरसभके एक सए बारह नम्बरपर फ़ोन करलियै रहए भेल घटना तऽ ठीके छै

अहाँ जे ओहि लड़काके वीडियो बना लिअ आ ओकर जे छै से फ़ोटो हमरा राखू हम आबैत छियै भेजैत छियै गाड़ीके एक सए बारहवलाकेँ अहाँ जे छै से दियौ ओकरा ओकरापर कार्रवाही कयल जेतै पकड़ल जेतै छापामारी कयल जेतै बुझलियै एहि चीज लेल अहाँ निश्चिन्त रहू हम देख़ैत छियै भेजै छियै गाड़ी अहाँ ओतय कतय छी अहाँ सुतपुर इस्कुल लग छियै जी ओकर गाड़ीके नम्बर लिखलियै रहए ठीके छै तऽ हमहूँ ओ वीडिओकेँ देख़ैत छी जाँच करैत छी तकर बाद हम गाड़ी भेजय छी ओ लड़काके छापामारी कए कऽ पकड़ल जेतै ई क्राइमके कंट्रोल करल जेतै जी जी हमरासभकेँ तऽ की करबै हमरोसभकेँ तऽ ठीक छै आदमी भेजैत छियै तुरन्त कार्रवाही हेतै एहि चीजके ठीक छै भेजैत छियै राखू फ़ोन राखू